جی سر لکی ٹریویل سے بات کر رہے ہیں جی سر کیا جاننا ہے آپ کو اوکے سر تو کب کا پلان ہے سر آپ کا سر نیکسٹ ویک میں او کے تو آپ فیملی کے ساتھ جائیں گے پھر اکیلے جائیں گے اوکے سر تو سر آپ کو بس سے جانا ہے یا اپنا ٹیمپو ٹریویلر کرنا ہے اپنا پرنسل ٹریویلر کرنا ہے تو سر ہمارا جو پیکیج ہے وہ پر ہیڈ جو ہے سیون تھاؤزینڈ ہے اِس میں جو ہے ہماری طرف سے بریک فاسٹ رہے گا اور اور سائٹ اور سائٹ سیئنگ جو ہوتا ہے ہم آپ کو ٹریویلر میں بھجیں گے اور سب ہمارا ہوگا بریک فاسٹ ہمارا ہے لنچ آپ کا ہوگا ڈنر بھی ہماری طرف سے ہوگا اِسی پیکج میں جی سر اُس کے علاوہ آنا جانا سر پرائز آپ کا یہ ریزنیبل ہے پر اگر آپ اپنے جو ہے ممبرز بڑھاتے ہیں تو ہم پھر کچھ اس پر کنسیشن کر دیں گے

اوکے سر میں اپنے جو ہے مینیجر کو بول کے اور آپ کی کال ارینج کراتا ہوں یا وہ آپ سے آکے مِل لیں گے

سر ہماری گاڑی اے سی رہےگی باقی وہ سب آپ کو بتا دیں گے

او کے سر تھینک یو سر